बिजली असां वटि चोवीह कलाक हूंदी आहे अगरि पाणी जे मौसम में प्रभावित थींदा आहियूं असां परेशानु थींदा आहियूं ॾाढा बिजली हिकु ॿिनि घंटनि लाइ पंजनि घंटनि लाइ हली वेंदी आहे उन जे कारणु सॼो कमु अस्त व्यस्त थी वेंदो आहे ऐं ॾाढो ई बिजलीअ जे द्वारा जीअं मिक्सी कम इस्तेमाल था कयूं या तव्हांजो मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल था कयूं कूलर हलनि था पंखा था हलनि इन बरिसात जे मौसम में असां खे ॾाढो परेशान थियणो पवंदो आहे ऐं वॾी वॾी अस्पतालुनि में जनरेटर जी सुविधा आहे त लाइट वञण सां उहो उहो जनरेटर प्रभावित थींदा आहिनि असांजा ऐं जा असांखे जीअं पंजे माले ते रहूं था अऊं लिफ्ट में वञणो आहे त लिफ्ट सॼी बंदि ती थी वञे उन लाए बि ॾाढो परेशान ता थियऊं असां गरम असांखे सिनान लाए पाणी जी तार गरम करणी पाणी गरम करिणो आहे उन जे उन जे कारण बि असां परेशान था थियूं अने असांखे लाइट बंदि थियण जे कारणु ॾाढो ई परेशान थियणो थो पए पंखा कूलर प्रेस कयूं था वॉशिंग मशीन में कपिड़ा धुअणा आहिनि असांखे ऐं असांखे ऐं असांखे ॾाढो इन गरमीअ जो अहसासु करिणो थो पए जेसि ताईं लाइट अचे न थी तेसि ताईं ॾाढो परेशान थियणो थो पए ऐं लाइट जे बिना असांजी जिंदगी ॾाढी अधूरी आहे लाइट ते ई सॼो अॼुकल्ह कारोबार थो थिए लाइट ते ई सॼो असांखे रोटियूं थियूं थियनि ठहनि पाणी गरम था थियनि ऐं प्रेस कपिड़ा था थियनि कपड़ा धुलजनि था ऐं अॼुकल्ह टीवी थी हले ऐं कूलर था हलनि सॼो लाइट ते ई प्रभावित थिए थो कमु सॼो लाइट ते ई सॼो आहे लाइट वञण सां असांखे ॾाढी तकलीफ़ थी थिए अऊं लाइट सां ई पूरी ज़िंदगी आहे असांजी लाइट जे बिना ॾाढो वॾा वॾा करख़ाना था बंदि थी वञनि लाइट्स लाइट जे बिना सॼो कमु तहस नहस थो थी वञे लाइट जे सां ही सॼो कारोबार थो हले